हैल्लो हांजी हांजी बोल्ला ने आं खरा खरा एह् ते बड़ी शैल गल्ल ऐ युवा साथी जिल्ले केएस करना चाह्न आईएस करना चाह्न ते एह् बड़ी गै इक आखदे ना बड़ी शैल गल्ल ऐ इ'यां लगदा कि साढ़ा समाज जेह्ड़ा ना प्रगति दी बत्ता उप्पर अग्गे जा दा दस्सो में केह् मदद करी सकनी ऐ थोआड़ी अच्छा अच्छा अच्छ अच्छा अच्छ इ'यां गल्ल ऐसी ऐ इक ते साढ़ी इत्थे लाइब्रेरी वी ऐ उत्थे बक्खरे बक्खरे फील्ड दियां कताबां वी हैन तुस लाइब्रेरी च आइयै एकांत च बेइयै कताबां वी पढ़ी सकदे ओ ते अपनी नालेज च वृद्धि वी करी सकदे ओ ठीक ऐ ते जे तुस कताबां घर लेइयै जागियां ते होई सकदा घर कम्म काज च रुज्जी जाओ कताबां पढ़ने दा टैम गै नेईं थोए मेरा ते तुसें गी इक्को इक सुझाव ऐ कि तुस इत्थे आओ दस कोला चार साढ़ी लाइब्रेरी खुली दी होंदी ऐ आइयै उदा फाइदा लाओ जेह्ड़ी कताबां तुसें चाहिदियां अपना नां लिखाइये उत्थे बैठे दे होंदे न इक साढ़े क्लर्क बैठे दे होंदे न उंदे कोल तुस अपना नां लिखाइयै कताब लाओ घैंटा दो घैंटा त्रै घैंटा उ'दा अध्यन करो उदे बाद तुसैं जेह्ड़े बुलेट पोइंट्स बनाने न ओह् अपनी डायरी उप्पर बनाइयै तुस लेई जाओ फ्ही दुए दिन परतियै आई जाओ एह्दे बाद वी तुसें लगदा कि निं किताबां घर लेइयै जानियां उ'दे आस्तै वी अस त्यार आं ठीक ऐ नेईं केएस केएस एस्पिरेंट्स आस्तै असें फ्री गै रक्खी दी ऐ कि की तुसैं किताबां मुस्तकल मुस्तकल ते रक्खनियां निं हैन तुसैं पढ़नियां न ते पढ़ियै तुसैं वापस देई ओढ़नियां न अपने कोल ते रखनियां नेईं हां हां जी जी हां हां में समझी सकनी पर पैह्ले हां हां में समझी सकनी आं तुस केह् चाहंदियां ओ तुसें लोड़'चदा ऐ कि तुसें पता चलै कि कताब पूरी पढ़ने कोला चंगा ऐ कि इदे च मेन मेन जेह्ड़े पोइंट्स न ओह् कि'यां असें समझ आई जान ठीक ऐ ना ते केईं उत्थुं जेह्ड़े साढ़े न साहित्यकार न ओह् केईं बारी आइयै लाइब्रेरी च बोंदे न ते अगर तुस उंदे तजर्बे कोला फाइदा लेई सकदे ओ एह् थोआड़े हत्थ च एह् थोआड़े हक्क च ऐ एह् थोआड़े उप्पर निर्भर करदा ऐ कि तुस उंदा किन्ना फाइदा लेई सकदे ओ हां ओह् अस ओह् असें नेईं नेईं ओह् आंदे गै आंदे न ते अस उ'ने पैह्ले गै आगाह करी देगे कि अज कल्ल केएस एस्पिरेंट्स बच्चे किश आंदे न ते तुस उंदी मदद करगे ते असें बड़ी खुशी बझोग उ'नें अप्पू बड़ी खुशी बझोग कि जे युवा

तुस बिलकुल ठीक आखा दे ओ बिलकुल थोआड़ी गल्ल मन्नने आह्ली ऐ कि तुस डोगरी संस्था दा जिन्ना लाह् लेई सकदे ओ तुस लाओ एह् संस्था डोगरें आस्तै गै बनी दी ऐ उंदे उत्थान आस्तै बनी दी ऐ एह् डोगरी संस्था हर डोगरे गी अग्गे बधाने आस्तै बनी दी ऐ ते बड़ी खुशी बझोग अगर अस थोआड़े थोह्ड़े देह् वी कम्म आई सकचै कल आओ ते साढ़ी लाइब्रेरी च साहित्यकार वी आए दे होंदे न केईं बारी ओह् अपनी साहित्य दी रचना वी इत्थे गै करदे न सृजना वी इत्थे गै करदे न तुस उंदे तजर्बे दा लाह् लाओ ते बाकि किताबां तुस इत्थे पढ़िये एकांत च बेइये अपनी नालेज च अपने ज्ञान च वृद्धि करो थोआड़े कन्नै गल्ल बात करियै बड़ा शैल बझोया भगवान थोआड़ी सारी भगवान थोआड़ी सारी मनोकामना पूर्ण करे ते जिल्ले केएस अफसर बनी जाग्गे ते असें भुल्लेयो नेईं नमस्ते नमस्ते नमस्ते